हम ने हाल ही में एक वीओ का मुबैल ख़रीदा जिसका वर्जन है वीओ वाई थर्टी फाइव जिसका रैम एक सौ अठाईस और रोम सोलह जी बी है और जिसके कैमरे की कवाल्टी बहुत ही अच्छी है और इसका बैटरी बैकअप एक बहुत अच्छा चलता है इसकी और फीचर मुझे बहुत ही पसंद आया जिसे देख कर मुझे लग रहा है कि आप सब को भी ये मोबाइल लेना चाहिए और सभी को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से इस मोबाइल को देखें और दूसरे मोबाइलों के अपेक्षा ये बहुत ही कारगर है और पढ़ाई में भी मदद करता है और एक आप का लंबा समय बचाता है बचाएगा जिससे से हम अपने सभी दोस्तों औ मित्रों से कहेंगे कि आप वीओ वाई थर्टी फाइव ख़रीदें जो आप को एक आप के पसंद की होगी और आप के उम्मीदों पर खरा उतरेगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मोबाईल को अधिक से अधिक लेंगे